जी सर सर में मोहिंद्र शर्मा में सर मोहिंद्र शर्मा बोल्लै ना ते सर सर सेवा एह् करनी तुसें कि अस सोचै ने कि असें पत्नीटाप जाना ऐ ते मतलब के मिगी सनाओ कि केह् पैकेज ऐ थुआढ़ा के स्हाब कताब होंदा मतलब मिगी पूरा एक्सपलेन करो हांजी हांजी सर अस अस सर अस ना मेरी फैमिली ऐ पूरी मेरी वाइफ ऐ बच्चे न दो ते में आं ते मतलब केह् स्हाब कताब ऐ सर बच्चे सर इक कोई बारां साल दा ऐ ते इक कोई चौदां पंदरां साल दा ऐ जी हांजी हांजी

सर दो दो नाइट दा सोना ने दो नाइट दा तुस मिगी एह् बी सनाई ओड़ो इक नाइट दा बी सनाई ओड़ो दो दा बी सनाई ओड़ो ते खाना पीने दा बी सनाई ओड़ेओ कि केह् मतलब कि खाना पीना केह ऐ सर गड्डी बी चाहिदी ऐ लेकिन सर मिगी इक रूम च निं औग जि'यां फैमिली फोर बैड रूम होंदा सर होटल च ओह् जेह्का फोर बैड रूम ओह् कराई ओड़ो अगर ते ओहदे इक च अस अगर एडजस्ट होई जाह्चै अच्छा बाकी मिगी ओहदा थोह्ड़ा मुट्टा मुट्टा सनाई बी छोड़ो ना कि केह् स्हाब कताब होना

जी सर कोई में में सना ना कोई दस्स ज्हार दे अंदर अंदर होई जा एह् सारा

हां थ्री स्टार होटल गै होर कोई बड़े वीआईपी थोह्ड़े आं इन्ने थ्री स्टार होटल गै हां हांजी अच्छा ठीक ऐ हां हां जी ठीक ऐ ठीक ऐ सर फ्ही डन करो तुस इसी ते फ्ही सनाओ मिगी एह् करियै आहो में तुस आं ठीक ऐ ठीक ऐ